مجھے ایک فلم بہت پسند ہے اس کا نام ہے ہم ساتھ ساتھ ہیں یہ فلم مجھے اس لیے پسند ہے کہ کیونکہ اس میں پریوار بہت مل جل کر سب فرد رہتے ہیں وہاں کا ماحول بہت اچھا بتایا گیا ہے گھر میں سب لوگ بہت پیار محبت سے رہتے ہیں بنا لڑائی جھگڑے کے گھر میں سکون کا ماحول ہوتا ہے اور ماں باپ کی بہت عزت کی جاتی ہے اور بڑے بھائی چھوٹے بھائی سب مل کر رہتے ہیں بہن کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے اور بچوں سے بہت پیار بتایا گیا ہے اس فلم میں اگر کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو سب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ہمدردی میں اور ماں باپ کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہیں اس فلم میں بزنس بھی بتایا گیا ہے بزنس سم تینوں بھائی مل کر بزنس کرتے ہیں ایک بھائی باہر پڑھنے جاتا ہے وہ بھی بہت اچھی سے پڑھائی کرتا ہے اس کے آنے کا سب کو انتظار ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں مجھے اس فلم میں بہت پسند تھیں اور وہاں اس گھر میں ماں باپ بھائی بہن بہوئیں سب مل جل کر رہتے ہیں اتحاد و اتفاق قائم رہتا ہے